جہاں تک یہ سوال ہے كہ كام كاج گھر كی ذمہ داریاں اور دیگر دوسری ذمہ داریوں كے ساتھ ساتھ آدمی پڑھنے كے لیے وقت كیسے نكالے اور كیا كچھ عملیہ حكمت عملی ہو سكتی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے كہ تمام ذمہ داریوں كو ادا كرنے كے ساتھ ساتھ آپ كئی طریقوں سے پڑھ سكتے ہیں اگر آپ ڈگری وغیرہ ہی كرنا چاہتے ہیں تو ہندوستانی نظام میں آپ فاصلاتی تعلیم یا اوپن تعلیم یا آنلائن لرننگ كے ذریعے سے بھی چیزیں پڑھ سكتے ہیں اور اگر آپ كی مراد یہ ہے كہ یوں ہی كچھ پڑھنا تو روزانہ ہر آدمی كو كوشش كرنی چاہیے كہ ایک گھنٹہ وہ كسی نہ كسی كتاب كا مطالعہ كرے یا نیوز وغیرہ كا مطالعہ كرے تاكہ وہ نیشن كو آگے بڑھا سكے وہ سوسائٹی كو آگے بڑھا سكے اور اپنے آپ كو آگے بڑھا سكے اپنے بال بچوں كو اور اپنے آس پاس كے لوگوں كو بڑھا سكے خلاصہ كلام یہ ہے كہ ہر آدمی كو كم سے كم اپنی زندگی میں روزانہ كے مصروف ترین زندگی ہونے كے باوجود ایک گھنٹے یا دو گھنٹے مطالعہ كرنا ہی چاہیے اگر وہ بزنس پرسن ہے تو بزنس كا مطالعہ كرنا چاہیے اگر وہ پولیٹیشین ہے تو پولٹیكس كا مطالعہ كرنا چاہیے اگر وہ معاشیات سے تعلق ركھتا تو معاشیات پہ مطالعہ كرنا چاہیے اگر وہ طب سے تعلق ركھتا ہے تو طب پر اس كو مطالعہ كرنا چاہیے روزانہ ایک نہ ایک گھنٹہ نكالنا چاہیے